हाँ हमारे होम टाउन में एक बहुत ही प्रसिद्ध माँ देवी माता का मंदिर है जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि कैला देवी माता का मंदिर है जहाँ जाना हमें सबसे ज़्यादा पसंद है वहाँ की लोकप्रियता कल्चर सब कुछ हमें इतना पसंद आता है कि वहाँ से आने का हमारा मन नहीं करता है जैसे ऐसे तो काफ़ी जगह हैं हमारे शहर में घूमने के लिए श्री महावीर जी है तिरुगटा है सागर है तमनगढ़ है लक्ष्मण मंदिर है नरसिंह भगवान का मंदिर है और भी काफ़ी मंदिर हैं जिसको देखने से हमारा जी नहीं भरता लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद हमें देवी माता का मंदिर है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद आता है